संनाय खावनायनि हाबाफारिनि सोमोन्दै आङो दिनै फंनैसो बुंनो सानदों संनाय खावनाय होननानै बुङोब्ला खालि हिनजावफोरनिल' होननानै आं साना गोदोनि दिनाव नंगौमोन बेखौ आङो मिथिगौ हिनजावफोराल' संनाय खावनायनि खामानिखौ मावोमोन नाथाय दानि मुगायावहाय संनाय खावनायनि हाबाफारिखौ जोङो हिनजावफोरनिल' होननानै साननानै लाजाया समजों गोरोबहोनानै जोङो खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो खामानिखौ जेबो फाराग लायालासेनो संनाय खावनाय हाबाफारिखौबो नों हिनजाव आं हौवा होननानै जेबो सानलायनाय फाराग लायालासेनो हिनजाव हौवा बयबो जयै एबा हिनजाव हास्लाबैआव हौवायाबो संनाय बेबायदि हाबाफारिखौ मावनायखौ आङो माने साबजानाय मोनो माने मोनफ्रोमबो नख'राव रावनिबो माने सम आ थोला बेनिखायनो जोङो संनाय खावनाय हाबाफारिआवबो हिनजावाबो संनांगोन एबा हिनजावनि हास्लाबैआव हौवायाबो संनांगोन बेबादिनो जोङो सोलाय सोल' खामानिफोरखौ हिनजावनि खामानिखौ हौवा हौवानि खामानिखौ हिनजाव जोङो मावनो सोलोंलायनांगोन दा बेनिखायनो आङो गोदान मुगायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे संनाय खावनाय हाबाफारिया खालि हिनजावनिल' नङा हौवायाबो संनो हायो एबा दा जोङो गोदान गोदान हटेल बायदिसिना रेस्टुरेन्ट बेफोराव थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो फ्राय माने हौवाफोरखौनो जोङो संनाय नुयो दा जोङो हिनजावफोरखौबो एबा आयजोफोरखौबो संनानै रेस्टुरेन्ट एबा हटेल फोर खुलिनाय जोङो बेखौ नुनो मोनबाय हौवाफोरजों लोगोसे एबा हिनजावफोरजों लोगोसे हौवाफोराबो समान समान हाबाफोरखौ मावनांगौ बेखौनो आं सानो दा जोंनि नख'राव आङो बेखौ नुनो मोनदों जे हौवा हिनजावनि जेबो फाराग लायालासेनो हौवायाबो हिनजावनि खामानिखौ मावनाय संनाय खावनायनि हाबाफारि एबा मैगं मैला हानाय बेफोरखौबो मावनायखौ आङो नुनो मोनदों एबा जोंनि न'खराव जोङो बेबायदियैनो सोलियो जोंनि न'खरनि हौवाफोरा हिनजावनि हौवा हौवानि हिनजावनि फाराग बेखौ लाबोआलासेनो संनाय खावनाय खामानिखौबो दिनैसिमाव मावबाय थानायखौ आङो नुनो मोननाय जादों